असांजे हर क्षीण जे खेत्र में ॾाढी स्वास्थ्यु शेवा हूंदी आहे ऐं हर शहर में वधीक चिकित्सा हूंदो हूंदी आहे असांखे कॾहिं बि को बि बीमारी थींदी आहे त असां पंहिंजे खेत्र जे कंहिंसां वञी करे पंहिंजो इलाज कराईंदा आहियूं ऐं असांखे उते बि न थो सई लॻे त ऐं मां ठीकु न थी रहियां त मां ॿी चिकित्सा मे वञी करे इलाज करायां थी त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुते जा डॉक्टर ॾाढा सुठा आहिनि ऐं उन्हनि जी दवा बि मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इलाज बि सुठी तरह कंदा आहिनि उन सां मूंखे लाभ बि मिलंदो आहे फैसेलिटी बि ॾाढी सुठी आहे उते दवा बि सुठी सुठी ॾींदा आहिनि डॉक्टर पैं सही ॿुधाईंदा आहिनि की तव्हांखे छा तकलीफ़ आहे हीअ हूअ अलॻि अलॻि खेत्र जा डॉक्टर अलॻि अलॻि बीमारियूं ॿुधाईंदा आहिनि इन करे डॉक्टरनि सां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो हूंदो आहे चिकित्सनि सां ॾाढो फ़ाइदो हूंदो आहे